में केह् सनां तुसेंगी मड़ो कि अठमीं धोड़ी पढ़ी ही घरें आह्लें जिन्ना होएआ ते उन्ना पढ़ाया स्हाड़े बारी ते इन्ने घरे दे बी गरीब हे कन्नै स्हाड़े टैम इन्ना पढ़ाई दा ओह् होंदा नी हा जिन्ना होएआ ते घरें आह्लें गौरमैंट स्कूल पाया हा ते पढ़ाऊ उड़ेया अठमीं नौमीं धोड़ी ते इन्नी जरूरत बी नेही पैहलें कुड़ियें गी कुड़ियें गी इन्ना पढ़ांदे बी नेहे ते फ्ही ते अठमीं धोड़ी पढ़ाया ते फ्ही कम्म शम्म करे दे घर दा घर बाहर अंदर बाड़ियें शगाड़ियें कराया कम्म ते उम्र होई ब्याह दी ते ब्याह कराऊ उड़ेआ ते पढ़ाई ते इन्नी किश कीती नी ते हुन केह् कोई कम्म नौकरी नाकरी ते अठमीं पास ते कुन्ने के नौकरी रक्खना हुन घर के ऐ घर के करने नौकरी नाकरी रूट्टी पकाने कम्म करने और केह् करना